आं सातथा सातथायाव ओंखाम ओंख्रि सङो फुंनि सयथायाव सिखारो आङो आरो संबाय खावबाय आङो आटथा नयथासिम बिदिनो बोरमा खार'नो मोसौ खार'नो आरो थोरसि लथा सुयो सिथ्ला सिबो बिदिनो एखम्बा सि सुनांगौब्ला सि सुबाय बिदिनो नयथासोआव आं खामानियाव फैयो आरो आङो खामानियाव फैब्लाबो बे ओंखाम ओंख्रि संनाय थोरसि लथा सुनाय न' मुसिनाय बेनो आरो आरो बेनिफ्राय थांफिननानै आङो आरो सिथ्ला सिबफैबाय थोरसि लथा सुबाय ओंख्रि ओंखाम संबाय बिदिनो माबा माबि मावबाय बोरमा खाबाय मोसौ खाबाय बिदि आरो आरो आरो मोनायाव जाखांबाय जाखांनानै दसे जिरायबाय उन्दुबाय